جہاں تک ذاتی اہداف یا خواہشات کا تعلق ہے تو اور لوگوں کی طرح میرے دل میں بھی بہت ساری خواہشات ہیں جن کے لیے میں کوشش کرتا رہتا ہوں اور اپنا کام کرتا رہتا ہوں اور اپنی محنت جاری رکھے ہوا ہوں اسی میں سے ایک جیسے یہ ہے کہ والدین کے علاوہ میرے پاس خود کا اپنا مکان ہو خود کی اپنی زمینیں ہوں اور اسی طریقے سے میں اپنے پیسوں پر حج بیت اللہ کروں اور یہ ساری چیزیں میں مجھے اس لیے یہ ساری چیزیں مائل کرتی ہیں کیونکہ میں اور لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ اپنی محنت سے اور اپنی کوشش سے کافی آگے بڑھ چکے ہیں اور کافی آگے بڑھ رہے ہیں میری بھی کوشش یہ ہے کہ میں آگے بڑھوں اور میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں گا